जीअं त मां हाणे वेझो ई हाणे हिकु स़ोफा वठितो हो जेको अटिकल पंजाह हज़ार हो ऐं उन मां मूंखे डा॒ढो हिकु भूसे वांगुर लगे॒ पियो त मां उन खे डि॒ठो त उनमें उड॒ही लग॒ल हुई ऐं उन मां केतिरा ई नंढा नंढा कीड़ा निकरनि पया नऐं स़ोफा मां इऐं कीड़ा निकरणु मां डा॒ढी डा॒ढो परेशानु थियमि उनजे अलावा उनजो जेको कपिड़ो उहो डा॒ढो गरम हो ऐं उहो जल्दी मुंहिंजो ख़राब थी वियो